دورِ حال میں اسکولوں میں غیرنصابی سرگرمیاں اب یہ آغاز کیا گیا ہے اُس کی طرف سرکار توجہ دے رہی ہے کہ بچّوں کو ہمہ جہت ان کے صلاحیتیں ان کو فروغ دینے کے لیے مختلف سراگیروں سرگرمیوں کو کروانے کے لیے مختلف ان کے تا مختلف مشاغل تجویز کر رہی ہے شروعات ہے اور اس کو اس کو انجام دینے کے لیے ماہرین ماہرین کے رہنمائی ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک صرف استاد جو اپنے ایک مضمون کے متعلق ماہر اسے پڑھ کر آتا ہو اور دیگر غیرنصابی سرگرمیوں میں وہ ماہر نہ رہتا وہ کوشش کر سکتا لیکن جو دیگر جو سرگرمیاں ہے غیرنصابی سرگرمیاں اس میں مہارت رکھنے والے لوگوں کو بھی متعین کرنا اور وہ لوگ اس کی نگرانی کرنا اور اس میں میں بھی حصہ لیا ہوں میں بھی کوشش کرتا ہوں میرے کو بھی جو جانکاری نہیں ہے جاننے کی کوشش کرتے رہتا ہوں شکریہ